प्रणाम सर सर हमको फोटो स्टेट करवाना है अब फोटो स्टेट कराने का और कुछ ऑर्डर भी देना है हमें जो परीक्षा से संबंधित कुछ पेपर सब छपवाना है तो और जो है सो फोटो स्टेट जो है काफ़ी मात्रा में है तो हो जाएगा आराम से सर फोटो स्टेट वही थोड़ा मात्रा ज़्यादा है और ये अपना पेपर का जो वर्क जो कराना है ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर सबका जो है शीट तैयार करना है आंसर शीट सब तैयार करने के लिए जो है ना अपने पास से पूरा पेपर सब उपलब्ध है ना

कितना सर लग जाएगा उसमें आने में आ करके के जो जैसे करेंगे तो तुरंत जो अपना काम तो चालू हो जाएगा ना सर हम्म हम्म हम्म हम्म ठीक है सर हम सब लेके आ रहे हैं जी जी आ रहे हैं और ये सब थोड़ा सा ये ये करके हम सब थोड़ा फ़ाईलिंग करके आ रहे हैं फ़ाईलिंग करने के बाद जो लगेगा ना हमको सब पेपर एक जगह करके और जो है सो लेकर आ रहे हैं जी तो आ रहे हैं आ रहे हैं आप दुकान पे ही रुकेंगे सर क्योंकि हम जो सारा पेपर सर सब कुछ ये करके सब फ़ाईलिंग और इसके बाद लेके आ रहे हैं हाँ आ रहे हैं और आने के बाद जो सर ये है जो थोड़ा आप जल्दी से करवा देंगे और ये मुद्रा जो है ना रूपया जो है सो लेके आ रहे हैं तो वो भी फोटस्टैट का कैसे लेना है फोटो स्टेट का चार्ज अब सर कैसे लेंगे वही जानकारी लेना था जी जी जी

जी जी जी जी यानी उचित मूल्य हमको देना पड़ेगा उचित मूल्य पे मिल जाएगा जी और जो है सो हाँ जी जी वो थोड़ा सा आप जैसे ही आएँगे डिस्काउंट दे दीजिएगा ना कुछ हमको जी जी